हां साढ़ै इद्धर बड़ा कुछ ऐ मतलब घूमने आस्तै बी ते कन्रै खरीदने आस्तै बी ज़ियां होई गेई गांधी नगर होई गेआ गांधी नगर च गांधी नगर मतलब अस खाई साई सकने उद्धर मतलब रेह्ड़ियां लगदियां खाने फास्ट फूड दियां होर टूरिस्ट आस्तै ठीक ऐ उ'नें भुक्ख लग्गी जां मतलब उद्धर जाई सकदे होर कन्नै स्हाड़े इद्धर उन्दे कोल गै पौन्दा ओह ऐ बहू प्लाज़ा उद्धर मतलब शापिंग शापिंग आस्तै बी ई घट्ट ई ऐ मतलब ज़ादै खाने आस्तै गै उद्धर बी कन्नै पार्क ऐ बौह्ने आस्तै चिल विल मारो मौज मस्ती मारो उद्धर होर कन्नै स्हाड़े इद्धर ऐ केह् आखदे साढ़े इद्धर रघुनाथ बज़ार ऐ उद्धर बी मतलब कपड़े दियां दकानां न बड़ियां उद्धर जनानियां आई सकदियां कपड़ें अपने आस्तै बच्चे लेई सकदे निक्के बच्चे आस्तै हां होर कन्नै स्हाड़ै इद्धर ओह् ऐ केह् आखदे स्हाड़ै बेब माल बी ऐ खुल्ले दा बड्डा माल ऐ जम्मू दा बड़ा बड्डा माल ऐ उद्धर उद्धर ते हर चीज़ मिली जन्दी शांपिग आस्तै मतलब शूज़ होई गे बड़ा कुछ होई गेआ मतलब सारा ई किश ऐ उद्धर केह् चीज़ नीं ऐ होर बी हैन उन्दे बारे मी पता नीं ऐ इन्ना केह्ड़ियां मार्केटां न बस इन्नियां पता मी इक होर मार्केट ऐ ओह् ऐ ओह् केह्ड़ी ही ओह् ओह् एह् ऐ ज़ैन बजार ज़ैन बजार बी मतलब इद्धर बी मतलब जाई सकदे इद्धर मतलब सौने ओह्दी जवैलरी दियां दकानां न बड़ियां इद्धरा मतलब नेकलैस वेकलैस लेई सकदे ठीक ई ऐ मतलब घूमने आस्तै होर इद्धर मतलब के आखदे सिटी च मतलब सिटी च ज्यादा मतलब टूरिस्ट बी आई सकदे मतलब जियां इद्धर एह् ओह् होई गेई मतलब के आखदे अशोका विहार होई गेआ ओह् बी इक मार्केट ऐ नमीं उद्धर घूमी सकदे आं अस टूरिस्ट आइयै होर बी मतलब लोकल मतलब एह् लोकल दकानां न उद्धरा लेई सकदे आं होर साढ़े इद्धर ऐ केह् आखदे इक ऐ कला केंदर ओह् मतलब आर्ट दा ओह् ऐ उद्धर मतलब अस पेंटिग दिक्खी सकदे आं जेह्ड़ी कीती दियां होंदियां चित्र चित्र पराने मतलब उसदी उत्थै फोटो लग्गी दियां कन्नै हिस्टरीज दस्सी दी मतलब टूरिस्ट उद्धर बी जाई सकदे उ'नेंगी गी मतलब स्हाड़े जम्मू दे मतलब उं'दी मतलब हिस्टरी पता चली सकदी उ'नेंगी परानी मतलब बस इ'यै ऐ साढ़े इद्धर